हैल्लो हैल्लो हां जी हां जी में शुंशात तुस कु'न बोला दे अच्छा अच्छा नमस्ते मैंम हां जी चलो ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ थैंक्यू मैम ठीक ऐ